नमस्कार में रियासी दा रौंहने आहला राधेशाम में इक सनैक्स सनाना चाहन्नां कि मेरे सनैक्स ऐ मोमस मोमस पैहले के आखदे है कि आटा गौभी और गाजर छूर करदे है छूरदे छूरियै ते फ्ही केह् करना उसी नुआढ़ा लून पाना लून पाइयै फ्ही केह् करना पी ओड़ना पानी पूरा पानी नचोड़ना ते फ्ही केह् करना चुल्ला बाल्लियै कढ़ाई कढाई चाढियै थोह्ड़ा उस च थोहड़ा तेल पाना तेल ज्यादा नेईं पाना तेल बिच उसगी भुन्नना आपूं भुन्नी नुआढ़े च पानियां सासा टमाटू सास चिल्ली सास और विनीगर ठीक सोया सास ऐ पाइये थोहडा लून पाइयै मर्च पाइयै और साइड करने दे बाद केह् करना फिर मैदा गुन्नना मैदा गुन्नना ते पानी यूज थोहडा जेहा नार्मल तेल ओह्दे बाद गुन्नियै उसी मैदे गी पंज मिन्ट रैस्ट करनी रैस्ट देने दे बाद फिर् नुआढ़े गोल पत्ते बनाने गोल पत्ते बनाने दे बाद उसी नुआढ़े डिजाइन बनदे मिटीकाड बनदा फुल्ल बनदा जो बी एह् बनी गै ते फिर ओह् हाफ बोआइल करना स्टीम देनी स्टीम देने दे बाद उसी साइड रक्खने ओह् चाहे तुस फ्राई करियै जूय करो चाहे तुस स्टीम करियै यूज करो ठीक रही बात समोसे दी समोसा तुसें केह् करना समोसा तुसें पैहलें नुआढ़ी पिट्ठी बनानी उसी केह् करना पैह्लें तुसें आलू बुआइल करने आलू बुआइल करियै करने दे बाद कट् करना चोरस चाहे मिश्र किते चाहे कुछ बी कीता उसी ओह् करना ओह् करियै फिर उसी नुआढ़े च तेल पाना तेल पाइयै जीरा पाना जीरा पाइयै जो बी नुआढ़े च जीरा पाइयै आलू सु'ट्टे आलू सू'ट्टने दे बाद पेस्ट पोस्ट जो बी सुट्टनी होग ओह्दे कन्नै सुट्टनी फ्ही करना लून मर्च थोह्ड़ी हल्दी टिक्की मसाला जो बी पाना नुआढ़े च पाइयै मेथी बगैरा पाइयै पिट्ठी इक तुआरियै उसी रेस्ट करने दे बाद फ्ही केह् कि मैदा ओह् करना मैदा गुन्ना मैदा गुन्नना नुआढ़े च केह् पांदे अजबाइन पानी मैदा पाई अजव्इन पानी पाइयै गुन्नियै साइड करना साइड उप्पर उसी पंज दस मिन्ट रैस्ट देनी रैस्ट देइये फ्ही नुआढ़े च तेज पत्ता नर्म नेई टाइट रक्खना मैदा ओह् रक्खियै फ्ही उसी केह् करना साइड अप्पर छोडी देना पंज दस मिन्ट रेस्ट करियै फ्ही नुआढ़े पत्ते बेलने पते बेले जेल्लै पत्ते बेलियै नुआढ़े च समोसे भरना चालू करी ओड़ना ठीक ऐ समोसे जिसलै भरना चालू करी ओड़े ते फ्ही केह् है जियां भरे नुआढ़े गी तेल च रक्खना ते मिट्ठा मिट्ठा सेका रक्खना ज्यादा नेईं ओह् गर्म होऐ फिर केह् होंदा प्ही ओह् शैल नेईं होंदे केह् होंदा कि बाहरा पक्की जंदा अंदरा कच्चा रौंह्दा मिट्ठा मिट्ठा सेका रक्खना नुआढ़ा मिट्टा मिट्टा सेका रक्खियै समोसे नुआढ़े च फ्राई करने ठीक ऐ फ्ही बारी सेंड बिच दी सेंड बिच गी तुसें केह् करना सेंड बिच तुसें पत्ता गौभी लैना गाजर लैनी मिऔनीज सास टमाटो सास थोहड़ी नुआड़े च चीनी मिलाई लैनी ठीक ऐ ओह् मलाने दे बाद फिह् केह् करना तुसें नुआढ़े च चूर करना बिल्कुल चूर चूरा चूर चूर चूर करियै नुआढ़ा करियै पानी बिल्कुल ओह् करी लैना ठीक ऐ पानी दे बाद उसी मिऔनीज शैल मिलाइयै शैल इयां लत पत बनाइयै फ्हीं तुसे ब्रेडां लेआनियां ब्रेड लेआइयै नुआढ़े च मिनू सास पाइयै टमाटर पाइयै गोलाई च पाइयै ते फिर तुसें ब्रैड पाइयै फिर करना जो बी साइडें साइडें ते शैल इयां ओह् बनानी हां सेंडबिच बनानी ठीक ऐ ओह् बनाइयै रेही बस स्प्रिंग रौल स्प्रिंग रोल मैदा दे स्टारच पौडर होंदा ओह् पाना ओह् पाइयै शेल ओह् बी ज्यादा इयां गाढा नेईं पाना शैल इयां नर्म शैल मलाई मलाइयै ते शैल ते ओह् नार्मल ओह् सुट्टना रोल ओह् बनाने ते फ्ही चामिन होंदी ओहदे च चामिन केह् बु आइल करनी उबाइल करनी उबाइल करनी ज्यादा नेई गली जाए थोहडी हाफ उबाइल करनी उबाइल करियै नुआढ़े च केह् होंदा गोभी गाजर पेस्टी होंदी बनाई दी ओह् पानी ओह् पाइयै सोसा पाई ओड़दे चिल्ली सास होई बेनीगर होआ दे सोआ सास टमाटो सास एह् पाई पोइयै लून मर्च जो बी पाना नुआढ़े च ओह् पाइयै फिर जेइयै नुआढ़े चे पाने रोल करने शैल रोल करियै ते फिर जेइये आई गेआ कि स्प्रिंग रौल स्प्रिंग रोल आई गे फ्ही टिक्की आई गेई कियां तुसें केह् करना आलू बुआइल करने आलू बुआइल करने आलू बुआइल करियै आलू बुआइल आलू आनने पहाड़ी केह् नेईं ओह् नेईं दूए पंजाबी आलू ओह् नां डोगरी आलू आहन्नियै ओह् आह्न्नियै उसी बूआइल करना हाफ बूआइल करना हाफ बैआइल करियै फिर जेइयै तुसें ंकेह् करना नुआढ़े च दाल फ्राई करनी दाल फ्राई करियै नुआढ़े च पाने नुआढ़े च पाए नुआढ़े च मसाला पाने ते लून पानी मर्च पानी मेथी पानी ते उस करियै जीरा बी पाई ओड़ेआ जीरा पाइयै स्टारच पाउडर पाना नुआढ़े च ठीक ऐ ओह् पाैये शैल टिक्की मसाला पाइयै ते फिर तुसें गी गोल बनानी नुआड़ी टिक्की टिक्की बनाइये फ्राई करनी ठीक ऐ तुसें हाफ फ्राई करनी फिर बाद च जेइयै दुबारे ज्यादा फ्राई करनी फुल्ल फ्राई करनी ठीक ऐ उस बेल्लेै तुसें पूरी ओह् नेईं करनी तुसें पूरी फुल्ल नेईं करनी हाफ उबाइल करियै फ्ही उसी ते रेही बात मट्ठी दी मट्ठी दी मट्ठी रेही गल्ल उसी केह् करना पैह्लें मैदा लेना मैदा लेइयै तुसें नुआढ़े च अजवाइन लून ते पानी हाफ उबाइल पूरा फुल्ल उबाइल नेईं हाफ उबाइल ओह् करियै फिर तुसें केह् करना नुआढ़े च थोह्डा सा ओह् पाना डालडा धी डालना उस में डालडा डालडा घ्यो पाया जेल्लेैडालडा घ्यो पाइयै थोहडी मिलावट पाना पोंदी नुआढ़े च डालडा घ्यो जरुर पाना होंदा ठीक ऐ ओह् पाइयै फिर तुसें गुन्नने दी कोशिश करनी जिन्ना उसी तुसें गुनगे ना उन्ना थोहाड़े लेई ठीक रौहना गुन्नियै टाइट टाइट रक्खना जिन्ना टाइट होग ना उन्ना थुआढ़े लेई मट्ठी बिल्कुल अच्छी रौंहनी इन्नी टाइट बी नी जेहदे काऱण फटी जा शैल गुन्नी शैल होई जा ठीक ऐ ते मट्ठी मिट्ठा मिठा सेका होना चाहिदा ज्यादा सेका नेईं होना मिट्ठा सेका होना चाहिदा जिन्ना मिट्ठा सेका होग इन्ना मिट्ठा बी नेई होना चाहिदा जेहदे कारण मट्ठी ज्यादा सेका होग ते मट्ठी बाह्रा पकदी अंदरा कच्ची रौहंदी ठीक ऐ ओह् जरुर होना चाहिदी मट्ठी त्यार होई रेही गेई बात सेवियें दी सेवियें तुसें केह् करना सेवियां तुसे ओह् लैनी बेसन लैनी बेसन गी रक्खना टाइट नुआढ़े च पानी अजवैन लून ओह् नुआढ़ै च पाइयै ते बैसने फ्ही तुसें टाइट रक्खियै ते ओह् टाइट कड्ढनी ओह् जेहदे कारण बेसन हार्ड निकले ओ ह्बी इक मिट्ठा मिट्ठा सेका इन्ना मट्ठा बी नेईं होना चाहिदा ते शैल सेवियां बी त्यार सेवियां बी जिसलै त्यार होइयां ते बस रेही गेई गल्ल मटर दी मटर बी इयां गै मटर गी तुसें केह् करना मैदा गुन्नना अजबाइन पानी ते तुसें अपना ओह् मटर बी इयां गै करी लेने ठीक ऐ जियां मटर कड्ढे फिर साइड होई गे रेही गेई गल्ल और आई गे अपने